میں نے اپنی پوری پڑھائی اپنی دلی میں کی پہلی سے پانچ پانچ تک پرانی دلی میں سکس کلاس سے ٹویلتھ تک دلی میں اور گریجویشن بھی میں نے دلی میں کیا ڈی یو سے نوکری جیسے ہی میں نے کالج پاس کیا ایک سال بعد نوکری ریختہ جوائن کر لی ریختہ میں پچھلے آٹھ سال سے کام کر رہا ہوں یہاں کا ماحول بڑا اچھا ہے ریختہ میں ملازمت کرتے ہوئے آٹھ سال ہو گئے